بائک چلانے کے لیے ہم کافی بچپن سے ہی اتسک تھے بائک سیکھنے کا یہی کہ ہم بائک کب سیکھیں گے بائک چلانا مجھے اتنا اچھا لگتا تھا لگ بھگ میں ہم پندرہ سولہ سال کے تھے تبھی بائک سیکھنے کے لیے تیار ہوئے لگ بھگ دو ایک سے دو دن لگا بائک سیکھنے میں بائک مجھے چلانا بہت اچھا لگتا تھا میں سپنا میں بھی دیکھتا تھا میں بائک سیکھ گیا لیکن ایک دن ایسا آیا کہ میں بائک سیکھا اور چلانے میں بھی خوب اچھا مزہ آ رہا تھا بائک چلایا ایک دن میں پلان بنایا کیوں نہ میں کہیں گھومنے جاؤں تو میں نے اپنا من پسند بائک اٹھائی اور چلے گئے گھومنے کے لیے ساتھ میں دوست بھی تھے دو تین دوست سے بائک لے کر گئے اور بولے چلو کہیں اچھی جگہ پہ وہاں جائیں گے اچھی نظارہ دیکھیں گے اور فوٹو بھی کھینچیں گے اور ہم وہاں گئے اور بائک لے کے گئے وہاں اور وہاں دیکھے تو وہ کتنا اچھا نظارہ تھا میں نے فوٹو کھینچائے اور دوست کا بھی فوٹو کھینچے وہاں خوب اچھا نظارہ تھا تب بولا میں چلو اب یہاں سے رات ہونے والی ہے چلو پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں بائک لے کے جا رہے تھے کہیں اور اچانک سے کوئی آیا میرے گاڑی میں ٹکر مار دیا جس میں ہم گھائل ہو گئے اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا وہاں سوئی دوائی چلا بائک جس میں ہماری کوئی غلطی نہیں تھی لیکن اس نے مجھے میرا علاج کروایا بائک چلانا مجھے کافی اچھا لگتا ہے مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں بائک چلانا سیکھے مجھے کافی اچھا لگتا ہے بائک چلانا